उज्जैन जिले में वैसे तो बहुत ज्यादा प्राकृतिक संसाधन नहीं हैं जिनका कि उपयोग व्यवसाय में किया जा सके लेकिन प्राक्रतिक वन क्षेत्र हैं जिनसे कुछ व्यवसाय कर सकेंगे जैसे कि यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में पीली मिट्टी उपलब्ध हैं जिसका कि उपयोग मकान बनाने के लिए जो ईंटें बनती हैं उनमें किया जा सकता है और वो पीली मिट्टी काफी अच्छी किस्म की होती है जिससे कि बहुत ही बढ़िया ईंटें बन सकती हैं साथ ही कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर पत्थर पाए जाते हैं जिनसे कि बिल्डिंग उद्योग में उपयोग करने वाले गिट्टी सब तरह की बारीक छोटी बड़ी सभी निर्मित की जा सकती हैं और इसका उपयोग किया भी जा रहा है इसके साथ ही यहाँ पर एक झाड़ू बनाने के लिए जो खोड़े मिलते हैं वे भी काफी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं यदि उनका सही तरीके से उपयोग किया जाय उनका दोहन किया जाय तो झाड़ू का व्यवसाय भी काफी अच्छा चल सकता है और अधिक मात्रा में यदि हम झाड़ू बनाए बनवाए क्योंकि इसके कारीगर हैं यहाँ पर उनको चूँकि कोई पोषण नहीं मिला है सरकार की ओर से और वे आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं इसलिए अधिक मात्रा में नहीं कर पाते हैं और यहाँ की झाड़ू की जो क्वालिटी बनती है बहुत ही उच्च क्वालिटी के हैं झाड़ू काफी अच्छी है और चलती भी अच्छी है यदि इन सब चीज़ों का उपयोग किया जाय तो व्यवसाय में बहुत ही अच्छी तरक्की की जा सकती है बाकी जल की यहाँ प्रचुर मात्रा है काफी मात्रा में जल यहाँ पर हर क्षेत्र में है कुछ क्षेत्रों में बोरिंग के कारण समस्या आई है लेकिन नदी नाले सभी और जो बाँध हैं सभी अच्छे लबालब रहते हैं और सही ढंग से यदि उनका उपयोग किया जाय बहुत ही अच्छा यहाँ पर मौका है अच्छा कुछ किया जा सकता है